मा होनो

ओं मा होनो बे ओरैनो बानलु नङाबा जेनेबा मोनसे आसार बानायनो ओमफ्राय ओमफ्राय नोङो बानलुफोर मोनो नामा नोंसोरनि माबाथिंजाय बानलु आसार बानायनो ओ ओरैनो आसार बानायनो आसार बेखौ अ नांगौ बेखौ बेफोरखौ जों मिथिखागौ माने बायगोन बे तारमाने बेखौ बानलु मोनबा ओं बानलुबो नोंसिनिथिं मोना बिनिफ्राय आरो माबाफोर जलफि फिथायफोर मोनो ओ ओरैनो बेफोरखौ ओ मोनब्ला आं फन खालायहरफिनगोन ओं ओं अ गोबां नांगोन गोबां

बे बेथ' बानलु गोजा नङा बेलेग बेलेग बुस्तु होनाय नालाय आरो बेफोरखौ जों अनेखजों बे बानलुआ झालआ खमायलाङो अ ओंखायनो दा बेखौ बेखौनो माबानाय होनाय जादों बेनो बिनफ्राय ओरैनो बानलु खामरेंगा जलफि बेथ' मोनो औ दा नांगौबा खबर खबर हरगोन नांगौबा ओंखायनो एदभान्स ओरैनोसो सोंहरखानाय जादों मिथिनायखाय अ ओंखायनो औ उनाव एसे गोनां जायोबा दा थाब आं खबर हरफिनगोन दे ओ दे होमबालाय अ दे अ